انٹرنیٹ کے کچھ مدرگاہ مددگار ایپس جیسے یو ٹیوب یو ٹیوپ پر انٹرنیٹ میں میں کافی دلچسپی رکھتا ہوں اور اس کو دیکھتا ہوں میرا جو پسندیدہ جو ٹاپک ہے وہ ٹوریزم ٹراویلس اور ہسٹری ایجوکیشن سماجی کلچر وہاں کا تعلیمی ایجوکیشن سسٹم اور وہاں کا رہن سہن یہ تمام چیزیں میں عام طور سے میں یو ٹیوب پہ دیکھتا ہوں اور مجھے سے مجھ کو اس سے کافی مدد ملی کیونکہ دوسری جگہوں کا کلچر ماحول دیکھنے کے بعد جو چیزوں کی اپنے اچھائی ان میں ہے اس کو دیکھنے کے بعد میں نے اس سے کچھ سیکھا اور اس کو اپنایا اور اس سے کافی مدد بھی ملی مجھ کو میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ نیٹ پہ اگر تمام چیزیں اگر رہتی ہیں تو سبھی پازیٹو رہتی ہیں ایسا میں نہیں بولتا نگیٹو بھی رہتی ہیں لیکن اگر پازیٹو رہتی ہیں تو اس کا فائدہ یقیناً سب کو اٹھانا چاہیے اور عام طور سے جو یہاں پر جو کمیاں رہتی ہے جو دو چیز کی رہتی ہے اپنے اس ٹاپک کو ڈھونڈو اور اس کو عمل کرو اور اس کو اپناؤ تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ملتا ہے اور یہ پریکٹیکلی میں نے کافی وہ چیزیں اس سے حاصل کیں اور اس کا عمل کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں نے مجھے کافی مدد بھی ملی اور اس چیز کو اچھا کرنے میں مجھ کو مدد ملی یہ چیزیں اگر زندگی میں اگر رہنے کے بعد دنیا پہلے بھی تھی کلچر پہلے بھی تھا لیکن اس وقت وہ چیز حاصل نہیں ہوتی تھی لیکن آج وہی چیز انٹرنیٹ پہ ایپس کے یو ٹیوب کے ذریعے میں نے اگر حاصل کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مختصر سے عرصے میں میں نے بہت کچھ حاصل کیا جو اپنی زندگی کے لیے اہم تھا